जिबा जुन नैरोजा नैजिथाम जिसे जानुवारि नैरोजा बा बा एप्रिल नैजि नैरोजा जि नैजि अक्टबर नैरोजा नै जिबा सेप्तेमबर नैरोजा थाम